जजुवार बड़ी पोखरि दुर्गा पूजा लागै छै डीहबार बाबा छै स्थान छै हुनकर डीहबार बाबाके आओर कथी कहै छनि दुर्गा पूजा होइ छनि मेला लागै छै सब किछु हो रहल छनि बहुत धूम धामसँ हो रहल छनि सब किछु देखैमे बहुत अच्छा लागि रहल छै आओर रहि गेलै तऽ की पूरा पब्लिक आबै छथिन दूर दूरके देखैके लेल आबै छथिन बहुत दूर दूरके दरभंगा भेलनि बुधनगरा भेलनि कहाँसँ कहू गोविन्द चौक भेलनि ई सब परसँ आबै छै देखैके लेल बहुत बहुत दूरसँ आदमी सब आबै छनि माँ माता जगदम्बाके दर्शन करैके लेल बहुत डीहबार बाबा छथिन मने छत्तीसो देवता छथिन जजुवारमे आओर अइसँ विशेष की कहू बहुत अच्छा लागैत रहे छनि देखैमे सब दूर दूरके आदमी आयल टेम्पूसँ गाड़ी उड़ी सब कयलक कोइ पैदले आयल कोइ मारुतिसँ आयल कोइ चारसँ आयल पूरा देखने बहुत भारी मेला छै जजुवारमे ई सब देखनेके लेल आयल ठीक छै आओर कथी कहै छै ने सारा सारा राति मेला होयबे करै छनि ओइमे पूरा भरल रहै छनि गाड़ी घोड़ा सब किछुके लेल भरि राति पब्लिक तऽ देखते रहै छै बहुत नामी गामी छै जजुवारके दुर्गा पूजा बहुत एकदम लगै छै की देखते रहिते ई सब बहुत अच्छामे धूम धामसँ बहुत चलि रहल छनि लागि रहल छै की छत्तीसो देवता रहै छथिन करोडो देवता रहै छथिन डीहबार बाबा छथिन ई सब देवता रहै छथिन सब देवताके पूजा होइ छथिन आओर सब देवताके लेल सब आदमी आयल आरो डेली हुनका पूजा पाठ कयलनि जल ढ़ारलक सब दिन जेना सरस्वती पूजा भेलनि ओइमे मेला लगथिन ओ सरस्वतियो पूजामे मेला लागै छथिन सरस्वतियो पूजामे मेला लागै छथिन आओर मेलामे पूरा धूम धाम से रहै छथिन बाजा उजा सब पूरा लागल रहै छथिन सब अपन लागल सब देखलक पूरा आयल कीनलक बैसाहलक पब्लिक सब रहल सब अपन कीनलक बैसेाहलक धिया पूता सब खयलक पीलक मेला ओला देख के शामके रोज फिन गेल साँझमे तऽ इएह तब सरस्वती पूजा एथिन तेकर बाद काली पूजा तऽ अयबे केलखिन छलनि तकर बाद फेन अहाँसँ कहू ई काँवर उठै छथिन माघमे ओ पूजा होइ छथिन बहुत भारी यहाँसँ पूरा काँवर उठै छथिन देवघर जाइ छथिन देवघरसँ फेन अबै छथिन कमरथुआ सब कमरथुआ सब फेन हियाँसँ गेल देवघर देवघरसँ अयलखिन हियाँसँ गाड़ी खुलै छथिन बाबा धामके लेल तऽ बाबा धामके लेल जाइ छथिन पैदलेसँ तऽ यहाँसँ नहि जाइ छथिन गाड़ी रिजर्व कऽके जाइ छथिन बाबा धाम मगर गाड़ी खुलै छथिन अहि स्थानसँ डीहबार बाबाके स्थानसँ गाड़ी खुलल आओर यहाँसँ गेलखिन बाबा धाम बाबा धाममे जल उल बोझलखिन तब घर फेन अयलखिन तऽ यहाँ तऽ सरस्वती पूजाके तऽ मेला लगबे करथिन सब आदमी देखथिन